हम पंचर जब छोटे थे तब मछलियों का बहुत सौख था मछलियों के बहुत शौक थे हमारी सहेलियाँ भी सब लोग पकड़ने जाते थे हम भी जाते थे तो बहुत लोग अच्छी बात बहुत अच्छी लगती थी मछलियाँ लेकिन हम खाते नहीं टोला परोस वाले खाते हैं लेकिन साथ में जाते थे पकड़ते थे बहुत अच्छी लगती थी अच्छी लगती थी पकड़ते थे तो जाते थे जाल भी जाल है पहले साड़ी वगैरह में मारी जाती थी मछलियाँ बंधा लगाया जाता बंधा में उलीच उलीच पानी को मछलियाँ मारी जाती थी और मारी जाती थी तब फिर और भैया जाल है कटिया है कटिया से मारी जाती थी और सुक्का भी लगाया जाता था और नहर में मारी जाती थी पानी बह रहा है नहर में मारी जाती थी तो सब लोग जाते थे मारने तो मारी जाती थी तब बहुत अच्छी लगती हैं मछलियाँ शौक में जाते थे लेकिन बहुत खाते पीते नहीं हैं टाला परोस वाले खाते पीते हैं जाल है अब तो तरह तरह की जालें आने लगी है तरह तरह की जालें आने लगी है औ जाल भी देखी जाती कहीं फटी सभी नहीं फटी होगी तो मछलियाँ निकल जाएँगी और यह भी देखा जाता है साफ़ की जाती हैं देखी जाती हैं और भी सब यही देखा जाता है

माइक में बनाने को वाले बनाते खाते हैं हमको नहीं पसंद है खाते नहीं पच पकड़ने के खाली शौक है सहेलियाँ हम सब साथ जाते हैं और हम खाते भी नहीं हैं और सब जाते हैं और बंधा भी लगाकर मछलियाँ पकड़ी जाती थी और सब पकड़ते थे और सब बैठते थे और हम और बहुत शौक थी शौक में जाते थे और कोई परेशानी भी नहीं

यह हम अच्छी बात है और हम बहुत अच्छी बात है सब लोग मिलकर मछलियाँ खाते व पकड़ कर भी लाते पकड़ कर लाते थे तो वही घर में बा बनाया करते थे वह बाँध बराव करके तब लेकर जाते उसे औ तब अपने घर में बनाते खाते थे परोस वाले और हमको हम नहीं खाते हैं शौक थी पकड़ने की देखने भी जाते थे पकड़ने भी जाते थे बचपने में अब नहीं शौक है अब हमारे घ घर में कोई खाता नहीं है लेकिन शौक में जाते थे लेकिन मतलब बहुत अच्छी तरह और लेकर मछलियाँ एक से एक होती हैं रोहू होती हैं और गिरई होती हैं पड़ुआ कहते हैं और सब यही कहे जाते रोहू है रोहू है भुरकय हैं कट्टन्ना है यही सब कहे जाते हैं और सब यही कहे जाते हैं यही सब ठीक है यही बात